सुबह उठ कर गाय को खाना देना है सबकुछ करना है पानी पिलाना है टाइम टाइम पर खाना देना है और पानी गोबर अथि सब उठाना है सब कुछ करना है और तीन बजे में फिर धो देना है उसके बाद सब कुछ करना है नाद धोना है नहीं तो खराब हो महकेगा ऐसा बात है खर्चा उर्चा सबकुछ लगता है बिमार पड़ जाएगा जैसे ऐसे गर्मी के दिन में पानी पिलाना जाता है सब कुछ करना उसके बाद खाना पड़ता हो मकई बरसीन घट्ठा मकई का घट्ठा पड़ता रहता है फिर शाम पाँच बजे को हटा देना है उसको उसके बाद गाय को दूहना है सेंटर पहुँचाना है ये सब ये सब करना है महीना दो महीना में इलाज कराना है अच्छा खाना देना है और सब ये सब होता रहता है और क्या चाहिए नहीं तो तबियत खराब हो जाएगा और क्या घास फिर लाना फिर अथी करना और सब कुछ करना है और कुछ नहीं फिर टाइमली सुबह उठना है नाद धोकर तब फिर खाना पड़ेगा उसको और सब होना है गाय को धोना है ठंडा पानी पिलाना है